हल्लो जय झूलेलाल नीता फ़्रूट वारी पिया ॻाल्हायो हा तव्हां वटि कहिड़ा कहिड़ा फ़्रूट अथव जी जी सूफ़ अथव ठीकु आहे भले पर मूंखे त हींअर ॿ किलो अंब खपनि हम्म पर अंब में कहिड़ा अंब अथव भई अंब त ॾाढा क़िस्मनि जा आहिनि पर तव्हां वटि कहिड़ा कहिड़ा अंब अथव आपूस अंब अथव अछा मूंखे त आपूस ई खपनि त ॿ किलो एन आपूस अंब ॾिजो न ऐं केला केला सुठा अथव ताज़ा कल्ह वारा त कान अथव न ॻड़ियल जी जी न उहो त न पहिरीं मां वठांव त सहीं पोइ सुभाणे अगर ॾिसां ख़राबु निकिरंदा त मटाईंदीमांव त ॿ किलो केला त ॿ किलो केला खपनि मूंखे ऐं ॿ किलो अंब खपनि पर अंब बि ॾिसिजो ताज़ा सुठा सही हुजनि ख़राबु न निकिरणा खपनि छो की मां छा ॿिए किथां वरिता हुआ अंब त उन जा वरी कल्ह सॼा सड़ियल अंब निकिता जी जी जी घणे किलो आहिनि अंब अछा ॿ सौ रुपया छो छो एॾा महांगा थी विया आहिनि छा गर्मी थी वई आहे छा अछा अछा पहिरी मंडीअ में ईंदा हूंदा पोइ मंडीअ खां पोइ हम्म जी जी जी जी जी जी त थोरो कुझु घटि न कंदा जी जी जी त मूंखे ॿ किलो अंब करे ॾियो आपूस अंब ऐं ॿ किलो केला त केला बि तव्हां ॾिसिजो भई ताज़ा हुजनि छो की भई इहे केला मूंखे मंदर में ॾियणा आहिनि त मंदर में त सुठा ई केला ॾिजनि ऐं ॿ किलो अंब ऐं ॿ किलो केला तव्हां मूंखे पैक करे रखो त मां अची करे ऐं खणी वेंदमि ऐं तव्हांजा जेतिरा पैसा थियनि उहे मूंखे ॿुधायो जी जी जी बिल्कुल जी जी मां इहो एन भई तव्हांजो वठी थी ॾिसां पोइ अगरि कुझु बि जी जी जी जी बिल्कुलु त मूंखे जी जी जी त ॿ किलो अंब आपूस अंब सुठा वारा इकदमि ऐं ॿ किलो केला ताज़ा सुठा हुजनि केला उहे पैक करे तव्हां रखो त पोइ मां अची करे पैसा ॾेई थी वञांव ऐं खणी थी वञांव बसि मां कलाक में ई अचां थी ॿाहिरि ई आहियां ॿाहिरां खां उतां खां बसि बज़ार में आहियां बज़ार मां थींदी थींदी तव्हांजे उते अचां थी ऐं खणी थी वञांव ठीकु आहे

जी जी जी जी जय झुलेलाल